ہاں ہاں اتّر پردیش میں آپ کو ریزارٹ فائیو اسٹار ہوٹل سے لے کر سرائے تک مہیّا ہو جائیں گے آپ کو اپنے بجٹ کے حساب سے کوئی سا آپ جس جو آپ کو اچھا لگے وہ پریفر کر سکتے ہیں ہاں فائیو اسٹار ہوٹل اگر آپ کو بک کرنا ہے تو کا دس ہزار یا پندرہ ہزار بیس ہزار کے آس پاس خرچ کرنا پڑ جاتا ہے چھوٹے سرائے ہیں تو پندرہ سو دو ہزار تک آپ کو مل جاتے ہیں ریزاٹس وغیرہ بھی آپ کو ڈھائی تین ہزار کے آس پاس پے کرنا پڑتا ہے